आथिखालनि थासारियाव गोबां सुबुंफोरनिसिम सहैनायनि थाखाय एडभारटाइजिंनि माखासे लामाफ्राथ' गोबां दं जेरैहाय जोंहा आथिखालाव गोबां जोंहा ससियेल मिडियाफोर ओंखारबाय जेरै फेसबुक इन्सट्राग्राम गोबां माने युटुब बेफोरबायदि माखासे ससियेल मिडियानि गेजेरजों जोङो गावनि सोरजिलु जेनेबा माबा मोनसे प्रडाक्ट दिहुनब्लाबो जों बेखौ मा एडभार्टाइजिं खालामनानै फाननो हायो आरो बेनो जाहैबाय नोङो जेनेबा माबा मोनसे प्रडाक्ट दिहुनोब्ला जेनेबा फेसबुकआव एडभार्टाइज होनो हायो फेसबुकावथ' आरो खोब मोनसे इम्पर्टेन्ट मोनसे बाथ्राया जाहैबाय मा आथिखालनि बयबो सुबुंफोरानो जोंहा फेसबुकाव बांसिन सम हगारो फ्राय बेखौ नोजोर बोनानै जोङो फेसबुकआव एडभार्टाइजमेन्ट होब्लाथाय माबा मोनसे नोङो एडभार्टेजमेन्टनि गेजेरजोंनो जोङो माबा मोनसे प्रडाक्टसिम जों सहैनो हायो आरो आरो जोंहा माखासे होनो हायो जेरैहाय इन्सट्राग्रामावबो होनो हायो बेवहायबो खोब माखासे जोंनि इण्डियानि सुबुंफ्रा बेवहायबो थाहैयो गोबां माने बिजि जाना थायो अनलाइनआव थायो स' ओमफ्राय ओरै युटुबाथ' आथिखालाव सोलिबाय थानाय बयबो नायो युटुब माबा मोनसे युटुब चेनेल मोनसे खुलिब्र'बनानैब्लाबो जों माखासेमानि एडभार्टाइसमेन्ट होनो हायो आरो